हेल्ल' अ एह प्रदिप फंबाय अह बिबार बिबार फानोमोनलाय नोङो

खोनादों

हेल्ल' मानो खोनायाखै दा खोनादो अ बिबार फानोमोन ना नोङो मा माथो मा माथो ओंखारदों नोंलाय बिबारा मा मा दं

गेन्दे फुलफोर थायो आरो गेन्देमालि गेन्देमालिफोर मोनो माने अशक गैया अशकफोर गैया देह दा दालियाफोरालाय दालिफोरालाय दङ दंखायो आरो दा नोंनियाव बिबार माबा बिफां फुलिफोरा बै आरो फिसा फिसा जे मा होनना बुङो बै बे दैज्लाङाव दैलाङाव जाग्रा बै फिसा फिसा बिबार दैज्लांनि बिबार दङ जे बेफोरबो दङ आरो आच्चा आच्चा दंफांफोरा मोजां ना कुवालिटिफ्रा कुवालिटिफ्रा मोजांबा

आंनि सायावसो जासिगोन होनबा ओमफ्राय बेखौ बेयो मा होनना बुङो प्लास्टिकाव ना टाबआव फानखायो नोंसोरो

प्लास्टिकावबो मोनो आरो ने

आं सान्दों आरो बै टाबफ्रा बेसेसो लायो टाब होफाखानाया गिदिर गिदिर साइसफोरा

मिलायो आरो बिदिनो सिजोननि फ्लावार आरो माने मा होनो अरायमा जानाय जेनेबा जाबाय थानाय आरो दैज्लांबो जायो मेसेंबो जायो बिदिबो नांगौ आंनो सिजोनाथ' जेनेबा दा बे सिजोनफ्रा दा नै दानियाथ' थांसैआनो नङा होनबा दा दालियानि सिजोन दालिया नांगौ दालिया थेवबो बे आरो बेबायदि मा होनना बुङो बे बिबारनि अनगायै जि माबा थायो जे बिलाइ बिलाइ जि थायो दंफां जे मा होनना बुङो सिगां दंफां थायो दे मोनो आरो ना माने आं सानसे थांनोसै ना सानसे थांनानै नायनानै रायज्लायलायनोसै ना नायनोसै बिदि जायगाया बबेखिनियाव नोंसोरनिया नोंना बागाना अदालगुरि देह थांगोन दे आं नाह देह अ देह